हम इसकुल जाते इसकुल जाइ छी पढ़ै तऽ सरजी कहै छै गीत गाबैलए तऽ गीत गबै छी तऽ गीत गबै छी तऽ सरजी गीत गबै छी तऽ सरजी हमरा सबके गिफ्टमे कलमे दै छै कॉपी दै छै मतलब जे जे जइसन जइसन गीत गबै छै ओहिसन सरजी समान दै छै